अथंय वयर आमचे त्री किंगसो गाडो आसा थंय सगळीं झाडां आसलीं तीं झाडां सगलीं मारल्यात आतां आनी थंय त्या फ्लॅट जाल्या तें फ्लॅट जाल्या आनी तेणी तें आतां फ्लॅट जाल्ल्या ते पळय तेंचे वयल्यान पळय उदक तें सारके खळयेंतल्यान वयताले त्या रस्त्या वयल्या तें सारकें आतां उदक तें सारकें आमचें वाटेर आमकां चलोन येताना वाटेर तें लागता हळशीकातल्यान आमकां पावसा दिसान येवचें पडटा आनी आमचो होय रस्तो सामको फोणकुलांनी भरता सारकें व्हडलें तळेचें जाल्ल्या भशेन पावसांत तेवटेन बरो कोण बरो बी ना जाले जाल्यार सडसडीत वोसोन गाडी घेवन बसून मेळना इतले जाल्यार फोण पडला त्या रस्त्याक त्या रस्त्या वयल्यान आमी कशी वयतली आनी जाण्टेल्यांक आनी कशी वसोंक हें जाता तांकां वाट सुद्दां बाबडेंय ना रातचें तर तेवटेन येवपाचेंच ना कितलें जाण पडलें तें फोणकुलांनी आमचे तें आजून बसून फोण आसात तें सुकलां उदक आतां खरें पावस ना पूण थंय फोंड आसात आतां गाडये सुद्दां रोकड्या रोखडे टू व्हिलर गाडी तर अजिबात बरी उरना तें टायर सुद्दां वयतात त्या गाडयांचेर आनी आमकां चड ता त्रास जाता किदें आमी चोलोन वयता त्या मनशांक चड ट्रास जाता पावसाक काळखान बिळखान थंय तें कांय दिश्टी पडना सारकें तें झाडांनी माड जाल्यात थंय त्या माडांनी कांय कळय बी ना आनी तेवटेन रातचे तें हितून ते थंडायन ते जिवाणीय बी वयतात तशी तेवटेच्यान आनी तो रस्तो सामको बाद म्हणल्यार तो सामको आमकां वाटेर येता येता आसतना रस्तो आमकां सामको आमी अडखळटात त्या रस्त्यार सारकी जायना त्या रस्त्यानी येवपा पावसा दिसान आतां गिमान तरी बरें पूण पावसान न्हूच तो आजुनूय तो रस्तो आमचो सारको जावं ना आनी त्या व्हाळान आनी ती अथंय लोक पूण हाडटा आनी त्या व्हाळान सुद्दां कोयर रोडयता तो एक व्हाळ व्हांवता थंय साकोव सो आसा ते साकवार रावतात आनी कोयर उडयतात तर रातचो हाडून केन्ना उडयतात कोण खबर ना पूण कोयर तितून कोयर पडलेलो आसता केन्नाय